ہلو کیا آپ فوٹو اسٹوڈیو سے بات کر رہے ہیں وہ وہ ایکچولی تھوڑی انفارمیشن چاہیے تھی وہ ہمارے گھر میں برادر کی میرج ہے شادی ہے آ تو اُس میں ہمیں جو ہے ویڈیو ریکارڈ کروانی تھی ویڈیو بنانی تھی شادی کی تاکہ وہ آگے فیوچر میں ہم دیکھ سکیں اور کام آ سکے اُس میں ہم چاہ رہے تھے کہ جو شادی کا ہمارے جتنے بھی دو دِن شادی رہے گی اُس کا فنکشن دو دِن رہے گا تو اُس کا جو ہے تھوڑا ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ وہ ویڈیو کو سیو کر لیا جائے پھر کیسٹ بن جائے یہی معلوم کرنا تھا کہ مطلب آپ اُس کے چارجز آپ کا حساب مطلب کیا ہے اُس ویڈیو کو لے کر آپ کا مطلب اور آپ کا چارجز نہیں نہیں پھر تو شادی تو جو ہے ہماری جو ہے اُس میں منڈپ میں رہے گی پورا ہال ہی رہے گا پورا تو سارے مہمان اُس میں ہاں ایک ہی فلور ہے ہاں لیکن اُس میں ہمارے ہمارے کچھ مہمان ہیں جو ہمارے مطلب اُوپر کے حصّے میں رہیں گے یعنی سیکنڈ فلور پہ رہیں گے کچھ مہمان جو ہمارے مطلب ادر ادر سٹی سے آئیں گے اُن کا الگ انتظام ہے ہمارا اُن کے کھانا کا الگ ہاں جی اُن کا بھی جو ہے آپ کو ویڈیو بنانی ہے تو تو یہ سمجھ لو آپ

چار کیمرے جی اچھا ڈرون کا ڈرون کا ڈرون کا الگ چارج ہے اچھا چار کیمرے اور ایک ڈرون اِس میں تو اِس میں تو ڈرون جو ہے آپ کے دو ٹھیک جی اونلی ایک کیمرہ مین اتنے سارے مہمان کو کیسے کنٹرول کر مینیج کر کیسے کرنا ہے اتنے سارے مینیج اگر اگر سر اگر ون ٹائم اگر ہمارے اگر تین چار مہمان اگر ایک ساتھ فوٹو کھینچوانے لگے مطلب سیپریٹلی الگ الگ کر کے کہ میرا کھیچو میرا کھیچو تو ایک کیمرہ مین تو پریسان ہو جائے گا ایٹ لیسٹ دو تو ہونے چاہیے جی دولہے کے ایکچولی پوچھنا تھا کہ مہمان جو ہے الگ الگ کہنے لگتے کہ میرا فوٹو کھیچو تو اُس میں جو ہے تو ایک کیمرہ مین تو جو ہے پریسان ہو جائے گا اِس میں لگ بھگ دو دو تو ہونے چاہیے سر جی جی پانچ ہزار روپئے ایکسٹرا یہ پیکیج تو آپ کا بہت مہنگا ہو جائے گا اِس میں تو خیر دو کیمرہ مین تو آپ کو آلریڈی ہونے چاہیے تھے پہلے تو اِس میں سر اِس میں کیمرے کی کوالیٹی مطلب کیا ہوگی